تو ہم اپنے تہواروں پر بہت مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں جیسے بریانی پلاؤ قورمہ اسٹو نہاری اور دیگی قورمہ اور دیگی پلاؤ بہت ساری ایسی چیزیں بناتے ہیں اور میٹھے میں سوئی کھیر شاہی ٹکڑے اور الگ الگ طرح کا میٹھا کھانا بھی بناتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت ساری ہمارے پاس ڈشیں ہوجاتی ہیں اور بہت سارے کھانے کے اقسام ہوجاتی ہیں یہ سب چیزیں ہماری تہواروں پر بہت بنتی ہیں